हँ हँ हम बता सकैत छै कि हैंड पंप जे छै ई जमीनके अन्दर से पानिके ऊपर करबा कऽ आओर ओकर द्वार से जे हम पानि प्राप्त करैत छी ओ पानि जे छै ओ पानि हम पीके तृप्त अनुभव करलहुँ कभी कभी ई देखल जाइत छै जे समाजिकताके असर पर जहाँ जहाँ दूर छै जैसे दूरके जे राजस्थानी इलाका छै मरुस्थली इलाका छै तऽ वहाँ पर लम्बा लम्बा कतार जे हइ ओ पानि भरैके लेल या जे पनभरनी होइत छथिन तऽ हुनका जे हइ से लम्बा लाइनमे लगैके होइत छै तऽ ओहि समयमे बड़ा कष्टके अनुभव होइत छै अनुभूति होइत छै गर्मीमे बहुत सा जे हैंड पंप छै ओ सुख जाइत छै आ एहि कारण चुँकि ओ पानिके जे भूतल स्तर छै ओ नीचे चलि जाइत छै जैसे जे हइ से एहि सबमे दिक्कत होयबाक होइत छै